گڈ مورننگ جی جی جی سر آگرہ آپ کو گھومنے جانا ہے تو آپ آگرہ کس سے جانا چاہیں گے ہمارے پاس تو بس بھی ہے اور فور ویلر سے بھی ہے پلین سے بھی جی میرے پاس بس میں آپ کو زیادہ چارج لگے گا بس میں پچیس سے تیس ہزار روپے لگے گا آپ کو اگر آپ وین سے فور ولر سے کچھ بھی گاڑی سے جاتے ہیں آپ تو اس میں فلی اے سی رہے گا ساری سودھا رہے گا آپ کو جانے کے لیے راستے میں کوئی دکت نہیں ہوگا آپ کو جی اور آپ وہاں پہ

جی بولیے دو تین دن رہنا تو آپ نے ہوٹل وغیرہ بک کروایا آپ نے دیکھیے دیکھیے سر وہ ہوٹل کا رینج الگ الگ ہوتا ہے جو تاج محل کے آس پاس میں ہوٹل ہے جس میں رہنا چاہیں گے آپ نارمل ہوٹل کا چارج الگ ہے اور اس کا فل اے سی ہے اس میں ساری سودھا ہے لیٹرین باتھ روم ڈبل بڈ وغیرہ ہے اس کا چارج الگ ہے اس میں اگر لینا چاہیں گے تو اس میں چارج زیادہ لگے گا تو اس میں گائڈ سر اس میں جو ہے میں وہ پورا روم ایک روم میں آپ کو ڈبل ہی دو ہی کا دے سکتے ہیں آپ کو جو وتھ فیملی ہے فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں یا یا فرینڈ وغیرہ ہیں اس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے سر آئیے پھر آئیے بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک اوکے اوکے ٹھینک یو